बेबायदिनो लखदाउन जानानै थांनाय समाव जोंनि गामि सिंनि गथ'फोरा सिगां समाव स्कुल खुलिनाय समाव खुला समाव माबायदि स्कुल खुलियोमोन थाङोमोन फैयोमोन मोजाङै बेबायदिनो फरायनायाव गोसो होयोमोन नाथाय जेब्ला लकदावन सफैयो अब्ला स्कुलबो गैयै जानायलाय बेखार जानायलाय बेबायदिनो ज ज लोगो जालायनानै बेरायदों मबाइलफोर नायदों आरो बेबायदिनो साया सायख्लुम थालायदों आरो बेबायदिनो फरायनाय गैला इस्कल गैला बिदिनो बिदिनो गथ'फ्रा फरायनायावबो दुरबल जालांदों आरो बेबायदिनो जमा जमा थानानै मबाइल सेरलायदों थिग बेबायदिनो फरायनायाव अनेक दावनखौ जोङो लक दाउन समाव नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो जेब्ला लक दाउन बन्द जाबाय अब्ला गोबां जोंनि संसार जानायावबो खष्ट फैदों थाखा फैसानि फारसेबो खष्ट फैदों जानाय लोंनाय फारसेबो खष्ट फैदों आरो बेबायदिनो जोंनि गथ' गथायनि सायावबो जोङो गोबां खम जुरिखौ नुनो मोनदों बिसोरो बेबायदिनो जमा जमा थानानै समफोरखौ बेखार गारदों बिदिनो जिरायदों थादों गेलेदों गोसो बायदि बेबायदिजोंनो दिनै लक दाउनखौ जोङो बे गथ'फोरनि सायावहाय गाज्रि अबस्थाखौ जों नुनो मोनदों दिनैहाय बेबायदि लक दाउननि सायावनो जोंनि फिसाफ्रा फरायनायाव दाउन जानायखौ जोङो नुनो मोनदों